جی ہاں بالکل میں سارک ٹینک سے واقف ہوں یہ ایک ٹی وی سو ہے جہاں بہت بڑے بڑے فائننسر آتے ہیں یہاں چھوٹے کاروباری اپنے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور ان بڑے کاروباری کو بتاتے ہیں انہیں اگر ان کی آئیڈیاز پسند آتی ہے تو واہ انہیں فائنینس کرتے ہیں فائنینس کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسینٹیز طے کرتے ہیں اتہاس آئیڈیاس آپ کا رہے گا محنت آپ کا رہے گا پروڈکشن آپ کا رہے گا اور ان کا انویسمنٹ رہے گا اور ان کے ٹیم سپورٹ رہے گا جو کہ ڈاک سائڈ والے لوگ دیتے ہیں اور ان کا اتہاس پسند نہ آئے تو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں فائننس نہیں کرتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کو کسی کا آئیڈیا پسند آتا ہے کسی کو کسی کا آئیڈیا پسند نہیں آتا ہے یہ ایک میرے خیال سے بہت ہی اچھا سو ہے جو چھوٹے کاروباروں کو آگے بڑھانے کے میں مدد کرتا ہے